आप आइस क्रीम वाला बोल रहे हैं हाँ आपके पास आइस क्रीम है ना कौन से कौन से फ्लेवर हैं ज़रा बताएंगे आप बनाते हो आइस क्रीम आप घर में आइस क्रीम बनाते हैं ना हाँ मैं कुछ आइस क्रीम लेना था मुझे मुझे सारे फ्लेवर के चाहिए था आप एक एक कर के टैग कर लेंगे ना हाँ मैं मैं बता रही थी चॉकलेट फ्लेवर की कुछ ज़्यादा देना और बकियों की फिर वो एक एक पास देना हाँ चॉकोचिप्स भी देना ना नहीं चॉकलेट के दस दे दीजिए और सब के एक एक फ्लेवर के दे दीजिए अच्छा रहेगा बड़ा वाला आइस क्रीम हाँ हाँ फैमिली पैक वाला इसमें भी एक दे देना चॉकोलेट केक वैनीला केक

हाँ हाँ हाँ आप आप डेलीवेरी करते है ना मैं फोन से डेलीवेरी रुपे से भेज दूँ क्या आपके डेलीवेरी आ कर दे दीजिएगा मेरे घर पर मैं एड्रैस आपको भेज दूँगी आपके तो व्हाट्सअप नंबर पर आपके व्हाट्सअप हाँ ओके मैं भेज दूँगी अभी मैं भेज दूँगी आपके पास में मेरा अड्रेस आप ले लीजिएगा आ कर दे दीजिएगा घर पर मैं यहाँ से फोनपे कर लूँगी ओके मैं रखती हूँ अभी हाँ हाँ